جی میں نثار اخلاق آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی کون بول رہے ہیں جی جی مل جائے گی آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا جی کیا کام تھا کون سی کتابیں جی کتاب کا نام القراۃ الراشدہ کون سی جلد چاہیے اچھا ابھی ندوہ سے ہی چھپی ہے عمدہ عمدہ کتابیں ہیں ابھی ندوہ سے چھپی ہے عمدہ عمدہ کتابیں ہیں القراۃ الراشدہ جی جی جی جی مل جائیں گی اس کے لیے قانون و ضوابط ہیں کہ لائبریری چھ سے چھ بجے صبح کھلتی ہے چھ بجے شام تک اگر آپ کتاب لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی پروف دینا پڑے گا آدھار کارڈ یا آپ کا فون نمبر یا لائبریری کے اندر ہی پڑھنا چاہتے ہیں جی لائبریری کی ٹائم چھ بجے سے صبح سے لے کے چھ بجے شام تک اور کون سی کتابیں چاہیے جی جی

اس کے علاوہ

جی مل جائے گی

ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئیے